ओरैनो आंनि बागानाव जि फसंथाइआ ओरैबायदि माने लोब लोब माने जेनेबा जेरै हाइला हुइला जेन'बा बारनाय बायदि माने लोब बारायो आरो ना जेरै बिबार बिबारफोराबो माने ओरैबायदि मोजाङै माने बारनानै गोमो गोथां बेबायदि फुल दङ जेरै गिन्दि माल'थि बिफां आरो बहुथ माने रोखोमनि बिफां जेन'बा बेफोर बिफांनि जेन'बा बिबारखौ नुब्ला जेन'बा बिफाङा ओरैबायदि लोबो लोब देरबोनायखौ नुबा जेन'बा गोसोआबो माने बुहुथ माने थुलुंगा मोनो आरो बेफोरखौ माने आंहाबो माने थुलुंगा बिसोर माने मोनो आरो जेरै बिफोर बिबारफोरा जेन'बा गाइना दोन्नायनि उनाव ओरैबायदि माने लोब लोब जुदि जाबोयोबा बिबारफोरा जुदि मिनि मिनि मिनिबाला मिनिबाला जाबोबा बारो थारमाने गोसोआ मानि थुलुंगा होयो आरो जेरै आरो गाइबावगौ गाइबावगौ बिदि जायो आरो मानि जेन'बा बिसोरखौ आरो जोथोनबो लानो गोसो जायो